ने गईया पाल रखा है बैल पाला है सुबह उठते हैं उसके नीचे झाडू लगाते हैं गोबर लगा बहाते हैं उठाते हैं उसको खिलाते हैं चारा काटने जब खेत में जाते हैं काटकर लाते हैं उसको मालते हैं वो उसको फिर गईया को खिलाते हैं भूसा डालते हैं चोकर डालते हैं गईया का दूध निकालते हैं बाज़ार में बेचते हैं बेचने के बाद मुझे पैसा मिलता है मैं अपना उससे ख़र्चा देखती हूँ छाया में उसको नहलाती हैं दुपहर में छाया में बाँधते हैं उसकी बड़ी हो जाती है गईया बेचते हैं उसके बच्चे भी बेचते हैं मुझे पैसा भी मिलता है घर का काम काज चलता है दूध भी बेचते हैं उसकी छाछ भी बेचते हैं घी भी बेचते हैं खरी चूनी मंगाते हैं बरसात में उसको छाया में बाँधते हैं ठंडी में उसको बोरा ओढ़ाते हैं घर बाँधते हैं उसको नहलाते हैं सेवा करते हैं गाय का दूध निकालते हैं सुबह होते ही उस उसके नीचे साफ सफाई करते हैं उसको खोल में कुछ हो जाता है दवा कराते हैं इसीलिए उसको नीचे साफ सफाई रखते हैं उसके खुर में कुछ ना हो मुँह में कुछ ना हो जो होता है उसको देखते हैं दवा कराते हैं साफ सफाई रखते हैं जानवर का गईया का भी बच्चा बड़ा हो जाता है उसको बेचते हैं उसके पैसा भी मिल जाता है दूध भी बेचते हैं दही भी बेचते हैं उससे पैसा मिल जाता है मुझको मेरा ख़र्चा चलता है और घर में जो परेशानी दिक़्क़त रहती है सब दूर होती है उससे मैं दिन रात उसकी सेवा करती हूँ खरी चूनी लाती हूँ उसको नहलाती धुलाती हूँ उसके पीछे लगी रहती हूँ दिन भर अपना भी काम करती हूँ गईया भैंस को भी देखती हूँ दूध में दही में सब में फायदा मिलता है मुझे